बरयतना प्रेरीत आनी केंद्रीत रावचे खातीर हांव कितें करता म्हटल्यार आतां बरोवपाचें ठरयलेंच आसा जाल्यार एक शांत जाग्यार बसून थंय खंयचो डिस्टर्बन्स ना असो जागो ठरोवन बसपाक जाय बरयतना आनी मागीर खंयचो टॉपिक स्टार्ट केला सुचपाक जाय बरें अशें म्हणून त्याच टॉपिकार चिंतून तेतूनच तो कितें आपलो निबंद ना जाल्यार कितें कविता जावं तें बरोवपाक जाय आनी डायरी जर्नल म्हणल्यार हांव तितून नेमान बरयना हांवें केन्ना डायरी बरोवंक ना आनी जर केन्ना कितें अशें बरोवपाचें आसा म्हजो इन्सिडंट लायफांतलो बीन जाल्यार हांव मराठींत बरयतां कित्याक मराठी म्हजी मायभास